पहिरी त असांखे इहो तय करणो पवन्दो आहे कि असां कारोबार कहिड़ो करणो पवन्दो आहे हर नन्ढे वॾे कारोबार जी अलॻि अलॻि तयारी थीन्दियूं आहिनि जेकॾहिं असांखे कारोबारु नन्ढे पैमाने ते करणो आहे त हुन में काओ कागज़नि जी झलक न लॻंदी आहे जेकॾहिं असांजे वॾे पैमाने ते चालू करणो आहे त पहिरियों असांखे रेन्ट ते वठूं था त असांखे उन जी एग्रीमेन्ट रेडी करणी पवन्दी आहे त असांजो कारोबार या कपड़े जो या वॾी शइ जो जी एस टी नम्बरु बि वठणो पवन्दो आहे जीअं त अॼुकल्ह सरकार जो रुल आहे ऐं जी एस टी नम्बर खां पोइ असांखे कारोबार चालू करणो पवन्दो आहे जीअं त असांजी बिलिंग्स सभु कुझु बरोबर थिए ऐं ॻाल्हि पैसे जी आहे त नन्ढो कारोबारु हुजे या वॾो कारोबार हुजे हर हर शइ में पैसो लॻे थो ऐं असां उहे शयूं खरीद करे सघन्दा आहियूं या पूंजी विझी सघन्दा तॾहिं असां नफ़ो कमाइ सघंदासीं